हैलो में अंजली बोल्ला नी ते कल्ल में इत्थै फोन दित्ता हा ठीक करवाने ईं ते अजें तक्कर ओह् उस्सी चार्ज नेहां लग्गे दा ते कन्नै आन बी नेहा होआ दा ओह् बड़े चरोकना ठीक ऐ ठीक ऐ सुनी लेआ ते मेरा नांऽ अंजली ऐ में ते कन्नै ओमाला दा बोल्ला नी हां ते सनाओ किन्ना टाईम लग्गग अच्छा अच्छा दिक्खो खु'ल्लनी कैह्ल्लूं ऐ एह् हट्टी थुआढ़ी ते फ्ही सनाई ओड़ो ना मिगी में कोल्लै औह्गी थुआड़ी हट्टी लैने ईं ठीक ऐ ठीक ऐ करगी में तुसें ई

नेईं जरो एह् भु'ञां किरी दा हा मेरे कोला हां ते भी ओह्दे बाद चार्ज निं लग्गेआ चार्जर ठीक ते है बा भी चैक्क कराना पौना ओह्बी ठीक ऐ हां होई गे कोई पंज छे साल जल्दी ठीक होई गेआ क्लासां बी लगदियां साढ़ियां आनलाईन ते कोई निं भी नमां लेई लैह्गे ठीक इ'यां ठीक होई जाह्ग ठीक ऐ ते कन्नै सनाई लैओ किन्ने पैसे लगगे इस्सी ठीक होनें ई हां चलो ठीक ऐ में तुसें ई फोन करगी कल्ल ठीक ऐ